स्वास्थ्य देखभाल परिवहन शिक्षाकके लिए हमरा सभकऽ बहुत बढ़िआँ सुविधाए जे कहुँ भी कतहुँसँ गाड़ी ई सभके सुविधा मिल जा सकयए जेनाकि रोडके भी सुविधा बहुत बढ़िआँ छै जेकि बहुत कमसँ कम समयमऽ जे छै से दूरकी यात्रा कए सकैत छी जरुरत जे छै शहर गाम ईसभ जे छै गाम शहरके अनुकूल हेबाक चाही जेकि लेल सरकारसँ बहुत तरहकेँ मददके उम्मीदके इच्छा राखैत अछि परिवहनसँ जेकि जुड़ल हमर गाँवसँ बहुत बढ़िआँ एहि शिक्षा जेकि हमरा सभकेँ गाँवमऽ बच्चाकेँ आङ्गनबाड़ीसँ लएकऽ बड़ा कॉलेज तककेँ सुविधाए जाहिमे इस्कूल भी कई प्रकारके छै गर्ल इस्कूल अलगसँ छै बनल जेकि मिडिल इस्कूल छै हाईइस्कूलसभ तरहकेँ इस्कूली शिक्षा छै एहिमे हम बहुत सरकार से ई उम्मीद करब एतय ज्यादासँ ज्यादा इन्जीनियरिंग कॉलेजसभके भए सकयए जे लोक बाहर नहि जा सकत अपने गाम सभमे ई सुविधा लोकके मिल सकय जे एतयसभ जे छै लोक बाहर नहि जाय गाँवेमऽ इसभ सुविधा मिलय जेकि लोक यही पर अपन काम करैत रहय